पशु पालण सां घणेई सारा धंधा करे था सघूं हिन धंधनि में जीअं ॾही खीरु अंडा मास जहिड़ा घणेई सारा धंधा बि शामिलु आहिनि ऐं हिननि धंधनि जे अलावा बि असां घणेई सारा धंधा बि करे था सघूं जीअं हुननि में निकिरण वारी ऊन कपहि जहिड़ा घणेई धंधा असां करे था सघूं हिननि असांखे मिलंदा आहिनि असां हिननि खे विकिणी बि था सकूं